हाँ भैया नमस्ते बढ़िया हैं यह कह रहे थे हमको घर चाहिए था अच्छा कोई अच्छा घर चाहिए था नहीं मकान पूरा वह चाहिए बना बना नहीं नहीं सड़क के पास ही में रहेगा तो सही रहेगा ना मार्केट में रहेगा तो सही रहेगा अरे वही दो रूम हो किचन हो बाथरूम हो सब कुछ सुविधा हो उसमें बेडरूम अलग हो अच्छा तो कहाँ पर है कौन से मार्केट अच्छा अच्छा तो बढ़िया है मतलब कि कितने बिस्से में है पूरा अच्छा तो बढ़िया हैं ना मतलब लेट्रिंग बाथरूम सब सेपरेट है ना उसमें अच्छा मतलब दुकान उकान जैसे रख सकते हैं उसमें सड़क के पास ही में है एक दम अच्छा नहीं सस्ते में नहीं हमें मतलब पैसा चाहे जितना लग जाए लेकिन बढ़िया रूम चाहिए अच्छा मतलब सब कुछ उसमें सेपरेट हो कहीं जाना ना पड़े बस अच्छा तो हम कल आएँ आपके पास फिर भी यह रेट बता दीजिए कितने में हो जाएगा इतने मिल जाएगा पचास लाख

अब मेरी छोटी मेरी छोटी सी फ़ैमिली है वहीं लेकर रहते हैं हम रहता मैं फिर थोड़ा कम नहीं करेंगे अरे नहीं भैया इतना इतना मेरा बजेट नहीं है थोड़ा कम मैं कहीं और नहीं हैं ज़मीन घर कहीं और नहीं है चलिए ऐसा करिए हम हम हम कल आते हैं आपके पास तब बात करते हैं ठीक है ठीक है हाँ ठीक है ठीक है तो अब रख रहे हैं कल आएँगे ना आपके पास